अज़ु मां सिंधियुनि जी बेसण जी भाॼी बेसण जी आनी जी रेसिपी ॿुधायां थी बेसणु पहिले गेंडीअ में बेसणु कढिजे हुन में सन्हो सन्हो बसर कटे विझिजे ऐं सावा मिर्चु सावा धाणा कटे विझजनि हुन में लूणु मिर्चु विझजनि ऐं खटा ॾांढ़ूं कुटे करे विझजनि ऐं पोइ हुन में मोण विझिजे मोण विझी हुन खे पाणीअ सां गोहिजे कण्क गोहिजे कण्क गोहे करे पोइ गीहु तपिणो रखिजे हुन में आनियूं तरजनि धरे गैस ते तरजनि आनियूं तरजनि उन खे प्लेट में लाहे पोइ बसर कट बसर कटिजे बसर कटे उन खे सिझिणो विझिणो ऐं टमाटा कटे उन में विझिणा पोइ मिर्चु मसाला लूणु मिर्चु हैड धाणा गर्म मसालो विझी करे उन खे घुमाइजे भुञी भुञी करे उन जे मथां बेसण जूं टिकियूं रखिजनि ॾह मिंट हुन खे छॾे छॾिजनि बेसण जी टिकियूं तयारु हाणे मां सिंधियुनि जो मिठो लोलो कीअं ठहंदो आहे उहा ॿुधायां थी पहले गेंडीअ में अटो कढिजे अटो कढी उन में मोण विझिजे कलाकु ॿ पहिरों खंड पाणीअ में पिसाए रखिजे ऐं उन में इलाइची कुटे विझिजे पोइ हुन खंड जे पाणीअ सां हुन अटे खें गोहिजे कण्क गोहिजे कण्क गोहे करे हुन खे नंढा नंढा लोला वेलजनि पोए गैस ते तओ रखे धीमी गैस ते पचाइजे हुन खे कम से कम ॾह मिंट पंद्रहं मिंट हिकु लोले पचाइण में लॻंदा आहिनि पोइ असां इहा लोला पचाए बाहिरि बि खणी वेंदा आहियूं हुन खे लीमे जी खटाणि ऐं अंब जी खटाणि सां खाईंदा आहियूं हाणे मां तव्हांखे सिंधियुनि जे सिंधियुनि जो अटे जा लॾूं ॿुधायां थी अटे जा लॾूं पहिरें गीहु सिपिरीअ में विझिजे हुन में अटो विझिजे अटो विझी हुन खे धीरे धीरे घुमाइजे पहिरों घुमाईंदो ई वेंदो आहे हुन खे कलाकु खनि सिझ घुमाइणो ई पवंदो आहे ऐं न घुमाए त हेठो तरो लॻी वेंदो आहे हुन खे घुमाए घुमाए भुञिजे भुञी करे हेठि लाहिजे हुन में खंडु विझिजे खंडु विझी घुमाए घुमाए हुन में काजू बादाम किशमिश ऐं डुंगी जीअं टुक टुक सन्हा सन्हा करे विझिजे पोइ हिन खे लॾूं गोल गोल ठाहिजे लॾूं गर्म में ई ठहंदा आहिनि ऐं थधे थी वञे त टुटिजा वेंदा आहिनि गर्म ई लॾूं ठाहिजे पोइ लॾूं तयारु